हम अब अच्छे नस्ल के पशुओं को लाने के लिए हम अपने बग़ल में भाई हैं बड़े उनको ले कर गए बटेश्वर नाथ जी के मंदिर जो जहाँ की हमारे अटल जी के स्थान है वहाँ गए और वहाँ पर वहाँ से दो बैल लाए और उनके माध्यम से और लाकर अच्छे अच्छे ढंग से हम लोग उनको खेती बाड़ी भी किए और उसके लिए भैंस भी हम लोग जाते हैं लाने के लिए तो भैंस कौन सा ज़्यादा चमड़ी पतली चमड़ी का जो होता है वह जो ज़्यादा दूध देती है यह देखते हैं उसका सींग भी देखते हैं कि कौन अच्छा लगता है जिसे मुर्रा भैंस होती है और मुर्रा भैंस के लिए बहुत बढ़िया दुधारू होती है और जो कि उसका पतला चमड़ा भी होता है और अच्छा कद होता है और देखकर हम उनको भैंस को लाते रहते हैं गाय में जैसे साहिवाल गाय गंगा तेरी गाय और अगर जर्सी है उसको भी देखते हैं कि कौन उनको लंबा चौड़ा और उसका जो कद है और उसका देखकर उसको लाते है कि कौन अच्छा है देखकर लाते रहते हैं लाते हैं उनका उपयोग करते हैं